हेलो हेलो हाँ बोलिए हाँ हम बेगूसराय से ही बोल रहे हैं ओह बेगूसराय में होली मनाया जाता है अच्छे से और ये लक्ष्मी पूजा भी अच्छे से मनाया जाता है काली पूजा अच्छे से मनाया जाता है और ये मतलब ये भी है एक ज्यूतिया है ज्यूतिया भी जि ज्यूतिया भी म आप ज्यूतिया जानते हैं ज्यूतिया जानते हैं वो भी अच्छे से पर्व मनाया जाता है बेगूसराय में आप बेगूसराय में आइए हम आपको जो पर्व नहीं जानते होंगे हम आपको बता देंगे कभी बेगूसराय आते तो हम आपको दिखाते पर्व कैसे मनाया जाता है आप कोई भी ऐसा पर्व है जो सीखना चाहते हैं शिवरात तीज कैसे होता है तीज बेगूसराय में हो हाँ तीज बेगूसराय में मनाया जाता है तीज भोला बाबा का पर्व है उसमें पार्वती जी भोला बाबा के लिए पर्व रखे थे तो तीज में होता है फस्ट दिन क्या कहते हैं नहाई खाई बोलता है उस दिन नमक नहीं खाया जाता है और उस दिन फास्टिंग में रहते हैं और फिर तीज के पर्व में गंगा जी से बालू लाया जाता है उसमें भाई आता है उसमें गौरी और स शिवजी की पूजा बहुत अच्छे से किया जाता है पूरा आस पड़ोस के लोग भी आते हैं बहुत मजा आता है रात भर उसमें जग कर तीज का त्यौहार मनाया जाता है ये बेगूसराय में बहुत जोर शोर से चलता है सब बहुत अच्छे से मानते हैं ये ती ये तीज का पर्व मनाने से बोलते हैं की भोला बाबा बहुत खुश होते हैं हाँ पति का ल उमर लंबा होता है इसलिए तीज का पर्व मनाया जाता है तीज का पर्व हुआ और फिर ज्यूतिया में भी यही होता है ज्यूतिया में बेटा के लिए लोग क्या करते है ज्यूतिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या कहते हैं इसको साग और ये रोटी एक मड़ूवा का रोटी ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है उसे दिन लोग नहाइ खाइ के दिन मंगाकर खाते हैं फिर परना के दिन भी खाते हैं ये सब बेगूसराय में बहुत चलता है आप कभी बेगूसराय आइए न तो आपको मतलब इस पर्व में शामिल होकर आप इस पर्व को अ देखिएगा हाँ हाँ हाँ आइए हाँ आइए कभी आइए बेगूसराय कॉल कीजिए हम आपको इस पर्व के सारे ब्यौरा आपको बता देंगे अच्छे से हाँ अच्छे से बता देंगे ठीक है जी ठीक ठीक है आइए